नवजात शिशुके पहिले सालके दौरान ओकर ठीक ढङ्गसँ सेवा बारी कयल जाइ छथि हुनकर देखल जाइ छनि जे कोनो वजहसँ हुनका इन्फेक्शन तऽ नहि पड़ि रहल छै ओइ समयमे बच्चाके ध्यान देल जाइ छनि जे बच्चा कोनो तरहके बीमारीसँ पीड़ित नहि हुए हमर बच्चा जते सेफ रहत ओते ओकरा लेल बढ़िआँ छै हुनका सुषुम गरम पानिमे स्नान कराबऽके चाही आओर स्वच्छ साबुनसँ हुनकर साफ सफाइ राखऽके चाही